ہندوستان کا تعلیمی نظام وسیع ہے یہ نظریاتی علم پر زور دیتا ہے اور امتحانات پر انحصار کرتا ہے یہ عملی مہارتوں اور تنقیدی سوچ کے مقابل میں مختلف ہے ہم علمی علم تنقیدی سوچ کی حوصلہ افزائی اساتذہ کی تربیت اور بنیادی ڈھانچے کی کمی محسوس کرتے ہیں امتحانات کا دباؤ زیادہ ہے اور تعلیمی عدم مساوات موجود ہے ہمیں نصاب کو جدید بنانا اساتذہ کو تربیت دینا بنیادی دھانجہ بہتر بنانا اور امتحانات میں اصلاحات لانی چاہیے ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا اور تمام طلبا کے لیے یکساں رسائی کو یقینی بنانا ضروری ہے ان اقدامات سے ہم ایک بہتر اور زیادہ موثر تعلیمی نظام بنا سکتے ہیں